आमच्या देशांत लोक वेगवेगळे ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करतात एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार वचपाक लोग गाडी बायक ना जाल्यार प्लेन शीप सुद्दा यूज करतात आमच्या देशांत सावन दुसऱ्या देशांत देशांत एयरपोर्ट्स आनी शिप्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ह्या सिस्टमाक भरपूर यूज करतात रुरल विलेजांत बी लोक बायसिकल नाजाल्यार बायक चलयतात पूण टावन्स आनी सिटीजांत शारांत पळोवंक गेल्यार सगळ्यां कडेन तर गाडी आसात गाडी आ बस सिस्टम इंडियेंत तर खूब फेमस आसा पूण ताचे परस चड जॉबाक वा खंय वचपाक आमी पयलां मुंबय ना जाल्यार दुसरे दुसरे शारांत ट्रेन्स जे ते रेल्वे सिस्टम खूब फेमस आसात लोक हेंच यूज करतात आपल्या डेयली लायफांत एक ना जाल्यार दोन फावटी एक दिसांत ते ट्रेनीर बसतात कामाक वचपाक ना जाल्यार घरा परत येवपाक आतां स्टेट्सां मदीं ट्रांसपोर्ट करपाक आमकां खूब डिफिकल्टीज फेस जातात गोंया जाल्यार गोंया सावन महाराष्ट्रांत वता जाल्यार आमी पळयतात रस्ते खूब पाड जाल्ले आसतात ओके मागीर टुरीस्ट जेन्ना गोंयांत येतात ते हेल्मेट नाजाल्यार काय घालिनात तांकांं हें इनफॉर्म करून दवरूंक जाय वॅबसायटार ना जाल्यार रेंट अ बायक त्या सिस्टमांत तांकां हेल्मेट घालूंक वॉर्न करूंक जाय ना जाल्यार ते बॅड रिवीव करून दितात आमच्या स्टेटाक पुलीस तांचे कडल्यान फायन घेतात मागीर तांचे कडल्यान ऑब्वीयसली बॅड रिवीव दितलेच आमी तांकां इनफॉर्म करूंक जाय हेल्मेट आनी सगळें घालून सेव जावंक जाय म्हूण आमी जेन्ना गाडयेन नाजल्यार बायकार वतात सेव जावन वचपाक जाय हेल्मेट आनी सीटबेल्ट सद्दां घालूंक जाय एक्सिडेंट प्रिवेंट करूंक कितेंय करूंक जाय ड्रंक ड्रायविंग हें पनिशेबल ऑफेंस आसूंक जाय तांकां फायन बरें दिवंक जाय आतां सुदारपाक खूब आसा ह्या देशांत ट्रांसपोर्ट सिस्टमांत रस्ते कितले पाड जाल्ले आसतात ते सारके करूंक नाजाल्यार पावसाच्या दिसांनी आमच्या गोंयांत पळोवंक जाय जाल्यार कितले कितले रस्ते खोडलेले आसतात मागीर ते सारके करपाक दोन तीन म्हयने लागतात आनी बाकीच्या देशांत आनी बाकीच्या स्टेटांत सुद्दा रस्ते जे मोस्ट इम्पॉर्टंट मिन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आसा ते सुदारूंक जाय आतां बस सिस्टम पळोवंक गेल्यार गोंयांत बस सिस्टम अजिबात बरें ना हांव दुसऱ्या स्टेटांत पावलां मँगलोरांत तरी बस सिस्टम इतलें बरें आसा टायमा टायमार बसी येतात एक्सप्रेस बस प्रायवेट बसी लोकल बसी सगळें सिस्टम बरें ऑर्डर्ड आसा पूण गोंयांत ऑर्डर ना एका विलेजीन म्हज्या हांव आंटीक मेळपाक गेल्लो तेन्ना थंय एक बस सकाळी आयली आनी नॅक्स्ट बस डायरेक्ट रातची येयली हें सगळें चेंज जावंक जाय आनी बसींचें फ्रिक्वेंसी वाडोवंक जाय बसीस फ्रिक्वेंसी रोडाचें क्वालिटी आनी शिप्स आनी प्लेन ताचे एयरपोर्ट आनी शिप्स आनी हार्बर तें सगळें इम्प्रूव करूंक जाय कितें एक्पोर्ट इम्पोर्ट सिस्टम आसा ताका ताचें प्रोफीट वाडोवंक आमी ए डॉक्स आनी पोर्ट वाडयल्यार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिस्टमाक आनीक प्रोफीट जातलें